आङो ना हमनाय खामानिखौ जोबोद मोजां मोनो जेरै दंग' फिसा फिसायावहाय थेनानैहाय हमनानै मोनो आरोबाव दै बे दैमाफ्रावबो थेनानैहाय सारनानै सारनानै मोनो आरो माइ गायनाय दुब्लिफ्रावबो जे दैया रानबा हमनो हायो गोबां ना मोनो मोजां मोजां ना मोनो जेरोखोम आरोबाव स्लुइस गेटफोर थेब्ला जोङो खारलाय लायनानै आरामसे थांनानैहाय थेनानैहाय फिसा फिसा दबा दबायावहाय थेनानै हमो मोजां मोजां थाजा हमनो मोनो आरोबाव आङो आंनि उन्दैनि जोलैफोरखौबो मानि हमजानो लुगैयो आरो नाखौ जेरोखोम जोंनि बे लकेल थाजा थाजा ना मोनो दंग' फिसा फिसायाव बिनि थाखायनो आङो बे खामानिखौ जोबोद मोजां मोनो मानोना गोबां मोजां मोजां बायदि बायदिसिनानि ना मोनो नास्राइ ना मोनो थुरि ना मोनो बामि बहुद मोजां मोजां ना मोनो आरोबाव खुसिया मोनो फिथिख्रि नाथुर गोबां मोजां मोजां ना मोनजायो बिनि थाखायनो आं बिराद मोजां मोनो बे ना हमनाय सारनाय नानि सोमोन्दै नानि खामानिखौ आं बहुद मोजां मोनो बेनो